अस सारे रसोई बिच्च किट्ठे कम्म करदे आं सारे कम्म ऐसे बंडे दे ऐ कोई चाह् बनाई ओड़दा कोई रुट्टी बनाई ओड़दा कोई आटा गुन्नी ओड़दा मतलब सारे कम्म अस मिली जुलियै करने होर असेंगी एह् चीज़ अच्छी लगदी ऐ सारे कम्म जेल्लू अस किट्ठे करने आं ते साढ़ा प्यार बी बधदा ऐ ओह्दे कन्नै अस इक दूए दे कन्नै समें जेह्का अस बिताई सकने आं असें ओह् बी टैम थ्होई जंदा कि अस इक दूए कन्नै गल्ल करी जाचै करी लैचे इ'यां ते असेंगी टैम थ्होंदा नि ऐ अग्गें पिच्छें असें जाना होंदा ते असें घट्ट टैम लगदा ते इसलेई जेल्लू अस रसोई बिच्च होन्ने इक दूए कन्नै मदद कराने आं ते साढ़ा टैम बी लंघी जंदा असेंगी पता बी नि चलदा कि रसोई दा कम्म कियां ख़तम होएया होर इक ते साढ़ियां साढ़ा टैम जेह्का ऐ इक दूए कन्नै निकली जांदा